हलो ओला ड्राइवर तव्हांं किथे आहियो घणी देरि पंज मिंट में पहुचंदा ज मां जो हुते लोकेशन ॾिनी हुईमांव ॿुधो भाउ तव्हां थोरो अॻियां अचो थोरो मां अॻियां अॻियां हली करे डायमंड गार्डन पहुची वेई आहियां हा थुक पंध ते आहे तव्हां ख़ाली कुर लेफ्ट मारे ईंदा त अची वेंदा छा तव्हां हेॾा पैसा एक्स्ट्रा जाम था चयो थोरा पैसा वठो हलंदो आहे थोरो रिक्वेस्ट थी करांव तव्हांखे महिरबानी करो एतिरी थोरो त अचो न न न कैंसिल न थी करे सघां कैंसिल करण में मुंहिंजो पंजाह सौ रुपया मुंहिंखा चार्ज थी वेंदुव पैसा वठंदा मुंहिंजा वॉलेट मां कटि थी वेंदा त तव्हां अचो मां बीठी आहियां तव्हां हेॾी देरि खां मां थकिजी पियुमि टाइम ॾेखारे पियो पंद्रहां वीह मिंट लेकिनि हाणे तव्हां ई अधु कलाकु देरि सां हा ट्राफ़िक जाम आहे लेकिनि हेॾी बि त नाहे न बीहु बीहु की मां थकिजी पियुमि मां अॻियां सोचियो साहेड़ी सां बीहु थी रहां हुन सां ॻाल्हाईंदमि हा हा चारि सीटर बुक कई आहे त तव्हां उते मूंखे ॾेखारे पियो हिन में ॿ सीट मिलंदी त मां कार चेंज कई आहे तव्हां प्लीज़ अची वञो मां जामु देरि खां बीठी आहियां न न न थो जाम थोरो डिस्टंस आहे थोरी ई देरि आहे थुक पंधु तव्हां ख़ाली हिकु लेफ़्ट खणो हा न न अचो न न एक्स्ट्रा पैसा न ॾेई सघंदमि मां हाणे कैंसिल बि न थी करे सघां कट कंदमि त मुंहिंजा पंजाह सौ रुपया हली वेंदा न तव्हां अचो प्लीज़ हा मूंखे हाणे वञिणो आहे ॿियो बुक बि न थी करे सघां हेॾो जल्दी बुक न थींदो आहे ॿियो वारो न उहो बि पोइ ॾेखारींदो ऐं मोबाइल में बि मुंहिंजी धीअ मूंखे बुक करे ॾिनी आहे मूंखे न ईंदी आहे बुक करण त तव्हां अचो प्लीज़ हा मां हिते बीठी आहियां ऐं जल्दी अचो ट्राफ़िक जाम नाहे सॼो रोड ख़ाली आहे मां हली हली करे आई आहियां रिक्वेस्ट थी करांव प्लीस अचो महिरबानी करो मुंहिंजे मथां अच्छा ठीकु आहे अचो था न पंज ॾह मिंट घणी देरि में ईंदा हा हा भाउ बसि लेफ़्ट झाड जे उते ई बीठी आहियां डायमंड गार्डन जे झाड जे उते हा ठीकु आहे भाउ अचो प्लीज़ हा